एक नहीं हम बहुत व्यक्ति को जानते हें जो ज़िला लेबल और गाँव में खेलते हें मेरे जैसे मेरे गाँव में सत्यम है क्रिकेट खेलता है क्रिकेट खेलने के लिए हर हर उचित स्थान पर जाता है और अच्छा खेलता है और क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा है ज़िला लेबल तक भी खेलता है और जैसे कि एक राहुल है वो फुटबाल खेलता है फुटबाल खेलने में भी वो अच्छा है वो स्टेट लेबल तक खेलता है जैसे कि कहीं पर जहाँ देखा जाए वो पाता है नाम पता है और हमारे गाँव में बहुत से बच्चे हैं ऐसे जो खेलते हैं और अच्छे खलेते हैं स्टेट लेबल तक खेलते है सत्यम जो है वो पिछले बार अभी गाजीपुर से विजेता हुआ था और लखनऊ इसमें खेला है और किसी व्यक्ति ऐसे बहुत से व्यक्ति है हमारे गाँव में जो खेलते हैं और छातर छात्र छा बहुत से छात्र जो मेरे साथ पढ़े हैं वो खेलने में भाग लेते थे जैसे कि लड़कों के टीम में फुटबाल होता था बॉलिबॉल होता था क्रिकेट होता था क्रिकेट में ग्यारह ग्यारह लोगों का प्लेयर होता था प्लेयर में जो अच्छा खेलता था उसे ईस्कूल के तरह से पुरस्कार मिलता था और लड़कियाँ सब भी खेलती थी वो कबड्डी जैसे कबड्डी ओडापुदन ऐसे बहुत खेल से खेल खेलते थे और ब अच्छे अच्छे रैंक पर बहुत हमारे ईस्कूल के पढ़े हुए लड़के हैं